हम बग़ीचा लगाती हूँ बग़ीचा पेड़ लगाती हूँ पेड़ लगा कर उसमें पानी देती हूँ बाज़ार से दवा मिलता है वो दवा डालती हूँ देसी खाद उसमें डालती हूँ पेड़ लगा कर तब हमारे पेड़ तैयार होते हैं रोज़ उस में पानी देती हूँ खुरपी से ले कर उसको हम माटी ठाला बनाती हूँ वो माटी उस में चढ़ाती हूँ फिर उस में नारी बनाती हूँ फरसे फरसे ले कर नारी बनाती हूँ उस में पानी डालती हूँ तब हमारे पेड़ तैयार होते हैं इस लिए हम रोज़ उसको पानी से सींचते हैं तभी तो हमारा पेड़ जल्दी से तैयार हो जाता है हम उसको रोज़ माटी उस में चढ़ा कर उसको रोज़ नाली नारी की तरह बना देती हूँ उस में पानी रोज़ भर देती हूँ रात शाम को रोज़ पानी भर देती हूँ हर शाम को हमारा तभी पेड़ जल्दी से तैयार हो जाता है